माँछ मारैके समयमे जहन माँछ मारै लए जाइ छलियै तऽ एगो जाल आओर मच्छरदानी लेलहुॅं मच्छरदानी लए कऽ गेलहुॅं माँछ छलहुॅं बंसी लेलहुॅं आटा लेलहुॅं ओकरा अपन अथीमे कऽ रूइयामे कऽ लपेट देलहुॅं आटाके बंसीके बोरमे लगए देलहुॅं ओहिमे के पानिमे कऽ देलहुॅं हमरा हम जै एरियामे छी ओहि एरियामे सबदिन पानि बाढ़ि अबै छलै तत्ते बाढ़ि अबै छलै ओ बाढ़िमे लोक मच्छरदानी लगाए लगाए कऽ माँछ छानै छलए हेलबो करै छलहुॅं पानिमे खूब हेलबो करै छलहुॅं माँछो पकड़ै छलहुॅं माँछो पकड़ऽ अबैया हमरा माँछो पकड़ै छलहुॅं आ जायमे एगो बड़का किछु लोक मछली मारलक जे कि मच्छरदानियोसँ छानि लेलक जालो सँ छनलक आ अथीयोसँ छनलक बंसियोसँ छनलक नहि भेल तऽ कपड़ो लगाए कऽ छनलक जकरा जेहन जे किछु रहै छलै ओहिये हिसाबसँ मछली छानि लै छलए मछलीके मारैके तऽ बहुत किछु छै जालोसँ मारि लेलक कम पानि भेल तऽ ओनाहियो पानि ऊपैछ कऽ लोक मारलक बाल्टिन लए गेल ओहिमे घैलो सबमे लोक मछली बिछ बिछ कऽ रखलक पानि ऊपैछ देलक तऽ ओहिमे सँ खत्ता खुत्तीमे सँ आ ओना यदि जादा पानि रहल तऽ पानिमे सँ लोक बंसी सँ मारलक जालसँ मारलक आँटा लए गेल नहि भेल तऽ चाली के बोर बनेलक आँटाके बोर बनेलक ईसब देलक डोकाके मुट्ठीके बनेलक बोर ओहि पर माँछ मारलक आ अथीयो केलक जालोमे फसेलक मच्छरदानियोमे फसेलक कपड़ामे फसेलक माँछ मारै कालमे इएह सब लए कऽ गेल लोक आओर कि आओर लए कऽ कि जाइ छै माँछ मारैके तऽ इएह तरीका छियै जे माँछ मारनिहार यऽ से ओनाहीके माँछ मारै छै जेनाकी हमरो मारै आबै छलए हमहुँ मारै छलहुॅं हँ मछली पानि पोखरिके पानि सूखा जाइ छलै तऽ माँछ सब कनी कम पानि भऽ जाइ छलै ओहिमे सँ हमसब पानि ऊपैछ ऊपैछ कऽ माँछ निकालि लै छलियै माँछ निकाललहुॅं आ हमर जतऽ घर यऽ ततऽ खाली माँछे माँछ छलै चारु बगल खेते यऽ पोखरे यऽ ओहिमे माँछे माँछ रहै छलए आब तऽ सब सबटा पोखरि सब साफ सुथरा कए कऽ लोक पालै यऽ माँछ पहिले तऽ पालै नहि छलए लोक माँछ पहिले तऽ लोक खुदे ओहिमे सँ माँछ मारै छलै बाइढ़ोमे आयल माँछ लोक ओकरा झांगी तांगी दए कऽ रखलक तहन ओकरा पाललक ओहिमे लोक आँटा खसेलक खैर खसेलक भातके मुठरा बना बना कऽ फसेलक मछली माँछके पालैके लेल आ तहन ओ दमकल लगा कऽ पानि ऊपछलक फेर ओहिमे सँ माँछ निकाललक पानि जहन समाप्त भेल तऽ फेर ओकरा ओहिमे सँ माँछ निकाललक आ फेर ओ माँछके अपन उठा कऽ लोक घर आनलक तहन ओकरा बनेलक आ आब तऽ से सब छहिये नहि पोखरि खत्ता आब तऽ लोक माँछके अथी बिजनेसे कए लेने छै जे माँछ पालै छी पहिने तऽ से छलै नहि जकरा जे अपन पोखरि छेलै ओ पोखरिमे खैर भातके ढ़ेपा आँटा ताँटा सब फेक खसेलक आ माँछके अपन बझेलक ओहिमेसँ झांगी काटि काटि देलक ओहिमे कऽ ओहि झांगरमे सेहो अपन माँछ अपन ओहिमे उलझल रहल तहन से ओहिठाम ओहिमे माँछके पोषलक तहन ओहि माँछके फेर दमकल सँ पानि साफ कए कऽ माँछ मारलक माँछ मारि कऽ तहन लोक गाम पर अनै छलए ओकरो गामो परमे ओकरा कतेऽ दिन तक लोक खद्दा खुनि कऽ पानि दए कऽ ओकरा कते दिन तक लोक जिया जिया रखलक धीरे धीरे अपन ओहिमेसँ निकालि निकालि कऽ आब तऽ लोक बेच लै छै पहिने लोक बेचै थोड़े छलै पहिने तऽ लोक ओनाहिये अपन पालि पालि कऽ रखलक आ कतेऽ दिन तक खाइत रहल घरमे अपन अपने अँगनामे खद्दा तद्धा खुनि कऽ ओकरा पानि दए दए कऽ ओकरा माँछके जिया कऽ रखलक सौराठी कबै बोआरी सिंघी मांगुर ईसब माँछ होइ छलै ताहिमे सिंघी मांगुर कबै सौराठी सबके लोक जियाबै छलए बोआरी सब जिबए जीयै नहि छलए ओकरा सबके लोक तुरत बनए कऽ खा लै छलऽ बुआरी सौराठी सब गरै कबै सिंघी मांगुर सबके लोक तऽ कते कते दिन तक जिया कऽ रखै छलऽ ओ अपन बहुते बहुते दिन तक रखलक लोक जिया कऽ अपन खेलक